जय झूले मां भारत हिंदूजा ईअं त मां अॼु जेको चयणु वारो आहियां जेको कार्यस्थल जेका असां कमु कंदा आहियूं उन कम में केतिरियूं चुनौतियूं ईंदियूं आहिनि त मां पहिरियों ॿुधाइणु चाहींदुमि मां ह्यूमन रिसोर्स जो कमु कंदो आहियां माण्हुनि खे जॉब लॻाइण जो कमु कंदो आहियां इन करे हर कंपनी जीअं बैंकिंग थी वियो इंशोरेंस थी वियूं लॉजिस्टिक्स थी वियूं घणेई कंपनियूं आहिनि जिते असांखे चुनौतियूं ईंदियूं आहिनि जिते माण्हू खपंदा आहिनि ऐं उन टाइम ते वक़्त ते माण्हू न मिलंदा आहिनि हिकु किसो मां तव्हांखे हाणे लास्ट जो ॿुधाइंदुमि जेको भिवंडी हिकु इलाइको आहे भिवंडीअ में फ्लिपकाट जो हिकु ॾाढो वॾो वेअरहाउस आ भडगा में हुते माण्हू खपंदा हुआ साढी चारि सौ माण्हू खपंदा हुआ जेका असांखे डे नाइट खाली पैकिंग लाइ हूंदा पगारूं बि सुठियूं हुयूं सभु कुझु सुठो हुओ बस फैसिलिटी हुई सभु कुझु हूंदे सूंधे बि असां उहे माण्हू न पिया करे सघूं छो घणेई असां कोशिशियूं कयूंसे पो आखिर में असां इहो सोचे करे हिकु दिमाग़ु लॻायोसीं कि हुते असां हिकु जॉब फेअर अरेंज कयोसीं उतों जा जेके लोकल माण्हू हूंदा आहिनि जेके लोकल एम एल ए हुओ एम एल ए सां मिली करे जेका माण्हुनि जे घरनि में वञी वञी करे काॻर ॾेइ करे हुननि खे एडवरटाइज़मेंट ॿुधाए करे उन्हनि खे इंटरव्यू कराए करे हिकु ॾींहुं असां सॼे ॾींहुं में असां घटि में घटि ॾेढ सौ माण्हू उन ॾींहुं असां पूरा कयोसीं त इन हिसाब सां जिते ॾाढी वॾी चुनौती हुई उहा पूरी खाली हिकु जॉब फेअर आहे हिकु नई आइडिया सां असां करे सघियासीं जय झूले